جی السلام علیکم جی جی میں محمد نوید عالم بول رہا ہوں ڈگروا سے میری بات پورنیہ پبلک لائبریری نعمت اللہ سے ہو رہی ہے کیا

جی آپ کا نمبر ایک میرا ایک دوست دیا تھا تو مجھے ایک کتاب کی سخت ضرورت تھی میں کافی دنوں سے پریشان تھا اور کئی جگہ کھوجا تو وہ کتاب مجھے نہیں ملی تو میرا دوست آپ کے بارے میں بتایا اور وہی مجھے آپ کا نمبر بھی دیا کتاب ریمبو انگلش مجھے لینی تھی تو کیا آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے جی ریمبو انگلش جی جی نہیں نہیں فی الحال تو میرے پاس اور سب کتاب ہے جی میں ڈگروا سے بول رہا ہوں اچھا تو آپ کے یہاں کا کیا رول ہے کہ وہاں پہ رہ کے پرھ سکتے ہیں یا پھر کتاب کتاب کر سکتے ہیں کیا جی جی جی وہ تو ہے دراصل ہم لوگ سمے تھوڑا کم ملتا ہے اور کہیں پہ پرھا رہے ہیں تو اسی وجہ سے وہاں نہیں پرھ سکتے ہیں تو آپ اگر کتاب ایشو کر دیے دیتے تو بہتر ہوتا میرے لیے بھی جی اس کے لیے کیا سب ڈاکیومینٹس لگے گا اچھا جی ٹھیک ہے ان شاء اللہ آ جائیں گے آپ کے پورنیہ پبلک لائبریری آ جائیں گے ٹھیک ٹھیک ان شاء اللہ ٹھیک ہے السلام علیکم اللہ حافظ